جی بالکل میں نے تبدیلی دیکھی ہے میں نے سخت گرمی بھی دیکھی ہے اور سخت سردی بھی دیکھی ہے اور بھی کئی طریقے کے موسم دیکھے ہیں جیسے اوٹمن سیجن میرا فیورٹ تو خیر اوٹمن سیجن ہے لیکن اگر سخت گرمی کی بات کریں تو مجھے گرمی اتنی پڑتی ہے یہاں گرمی بہت زیادہ گوتم بدھ نگر میں بہت زیادہ گرمی پرتی ہے اور میری گرمی سے مطلب کہ جان چلی جاتی ہے اگر ایک منٹ کے بھی لیے بھی لائٹ چلی گئی نا تو مطلب کہ طے ہے بےچینی اتنی بےچینی ہوتی ہے بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے اور سخت سردی کی بات کریں تو بہت سردی پڑتی ہے یہاں پہ یہاں پہ اتنی سردی پڑتی ہے کہ کمبل میں سے نکلنے کا من نہیں کرتا کہیں جانے کا من نہیں کرتا ہے اور گرمی یہاں پہ فیبرری اکٹوبر سے فیبرری تک پڑتی ہے اچھی خاصی سخت گرمی اکٹوبر ٹو فیبرری ہوتی ہے اور سردی یہاں پہ جولائی ٹو سپتمبر میں پڑتی ہے اچھی خاصی سردی اور مارچ سے جون تک مارچ سے جون جون تک بھی گرمی رہتی ہے لیکن اتنی نہیں رہتی رہتی ہے مارچ تک تو بالکل بھی نارمل ہو جاتی گرمی زیادہ نہیں رہتی ہے اور صحیح مارچ سے میرے خیال سے گرمی اسٹاٹ ہوتی ہے نو مطلب نارمل گرمی رہتی ہے مارچ میں